न मां अॼु ॾींहं ताईं गायकनि खे गाईंदे ना ॿुधो आहे ऐं मां कुमार सानूअ खे साम्हूं गाईंदो ॿुधण थी चाहियां छो जो हुन जी अवाज़़ु जाम मधूरु आहे